हलो हँ अहाँ मिथिला हाट गेल छलहूँ घूमय लए की हँ हँ हँ हमहूँ आबि रहल छी दिल्लीसँ हमहूँ कहै छलहूँ जे जायब की केना देखलियै गेल रहियै तऽ की छलै की केना व्यवहार ठीक हँ हँ आदमीसभ कहै छथिन हमरा टोलपर जे बहुत सुन्दर रहै छै ओतय खाना बहुत सुन्दर सामान बिकाइ छै बहुत सुन्दर झूला छै

हँ हमहूँ कहै छियै जाइ छै कहै छै आदमी जे बहुत सुन्दर लगै छै टिकट महँगा दैए बेसी की कम दाममे दै छै कहै छै महङ्गा टिकट भेटै छै ओतय हँ हँ ह्म्म सेहो घूमय लेल जाइ छै कहै छै पोखरि छै मिथिला हाटमे हँ हमहूँ जायब घुमि कऽ एक बेर आबि जायब कहै जाइ छथिन जे बहुत सुन्दर मिथिला हाट लगै छै ओतय पोखरि छै ओहिमे नाव चलै छै पोखरिमे गाछसभ रोपल छै हँ कहै जाइ छथिन जे मड़ुआके रोटी बनैत रहै छै गहूमके रोटी मक्कइके रोटी सेहोसभ मिलै छै सच्चे छियै बात अहाँसभ गेल छलहुँ हँ हमहूँ जायब दिल्लीसँ आयल छी हमहूँ कहलियै जे एक बेर घुमि आबी सभ गोटे मिलि कऽ बहुत सुन्दर लगै छै देखयमे मिथिला हाट हँ ठीक छै हँ